ہیلو جی جی ہاں میں عارف ملک ٹریول ایجنسی سے بات کر رہا ہوں جی بتائیے میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں

جی ہاں آپ نے بہت صحیح جگہ کال کی ہے ہمارے یہاں کافی کارس ہیں جو ہم لوگ رینٹ پہ دیتے ہیں ہمارے یہاں چھوٹی کاریں بڑی کاریں وغیرہ اور بسیں وغیرہ بھی مِل جاتی ہیں آپ کو بتائیے کس طرح کی کار چاہیے جی ہاں آپ کو تین دِن بعد بھی کار مِل جائے گی آپ کو اُس کے اگر بعد بھی کار چاہیے چار دِن پانچ دِن آپ کو جب بھی کار چاہیے آپ بتا دیجیے

جی ہاں جی آپ کو سات سیٹر کار مِل جائے گی کرایہ جیسے بھائی آپ نے بتایا کہ آپ سات لوگ ہیں تو آپ کا ایک بندے کا ایک ہزار روپئے لگ بھگ کرایہ لگے گا تو آپ کا سات بندے کا لگ بھگ سات ہزار روپئے کرایہ جائے گا بھائی سات ہزار روپئے ویسے تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے علاوہ اور بھی جو ٹریول ایجنسیز وغیرہ ہیں وہ لوگ کافی چارج کرتے ہیں آٹھ دس دس ہزار روپئے میں کار لے کے جاتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے چلیے آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک بندے کا کرایہ آپ کا معاف کر سکتا ہوں آپ کا سات ہزار روپئے ہُوا ہے ویسے تو لیکن آپ چلیے چھ ہزار روپئے دے دینا جی تین دِن بعد چاہیے آپ کو کار چلیے ٹھیک ہے آپ کو تین دِن بعد کار مِل جائے گی آپ کو تین دِن بعد کتنے ٹائم چاہیے ٹھیک ہے آپ کو دس بجے کار مِل جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے